पयलीं बिफोर पोर्च्युगीस रूल गोंयांत ट्रायबल लोक रावताले ऑरिजिनली सो तांचो एक युनिक आर्ट एण्ड कल्चर आसलो जो लायक धाकट्यो धाकट्यो वस्तू लायक इवन मोल्लां वा पोटरी वा कितें लायक ड्रॉइंग आसलीं ओर डान्स सिंगींग तांचो एक औन वे आसलो दाखोवपाचो बट केन्ना पोर्च्युगेज आयिल्ले ते मातशे चँज जाले लायक क्रिश्टिएनिटी आयली मागीर तितूंत चर्चीज लायक बिल्ड केली तांणी तांची एक औन आर्ट एण्ड क्राफ्ट ताणी इन्ट्रोड्यूस केलो इन गोवा मागीर आतां तो इतलो इन्फ्सूअंस जाला लायक की नॅशनेल लेवलाकूय पाविल्लो आसा इवन इंटरनॅशनालाचेरूय पाविल्लो आसा ताका लागून लायक इतलो इन्फ्लूअंस जाला की फॉरन पिपल्स गोंया येताय तो आर्ट आनी क्राफ्ट पळोवपाक लायक ओल्ड गोवा चर्चूच दर मागीर तांची घरां पयलींचीं लायक डिफ्रंट तांचो आर्किटेक्चर इवन आतां समज गेले पोर्च्युगीझ गेले बट जे लोक भायले येतात तीं तीं घरां पळोवपाक येतात वो तांणी जें बांदिल्लें आसा लायक गोंयांत फोर्ट बी तश्यो वस्तू आसा त्यो पळोवपाक येतात आनी असल्योय वस्तू आतात ज्यो ऑरिजिनली गोंयांतूच आसल्यो तेंवूय पळोवपाक येतात